टेवीह जनवरी ॿ हज़ार ॿ सतावीह फरवरी ॿ हज़ार टेवीह अठावीह अगस्त ॿ हज़ार टेवीह चोॾहां मार्च ॿ हज़ार टेवीह सतावीह अगस्त ॿ हज़ार टेवीह